अह हेलौ दे दे आनै सोंहरजायो दे एह नायालाय मोनो दा बिलो सारगासिनो दङ दंनायालाय ओमफ्राय उनाव नायासो नों माबायदिखौ लाङो नाया दाम जोबथार आरो ना नालाय ना मिरगा दं खमनकाद दं माबा माबि बेलेग बेलेग ना दं सिलफारफोर दं बिसोर ओरैनो दा माबा फवा फवा माबा सल्लिस थाखा होनो सोरबा फनसास थाखा ओमफ्राय उनाव नों नायफैबाथाय माबा मोनसे जागोन खोमा ना लायै ना जोगान आरो बियो एह दङ दंनायालाय रौ मिरगायाबो बिराद साफा साफा दं मासे मासेयैनो होनो हागौमोन आरो एह अह अह अह सोंफै सोंफै आब' सोंफै सोंफैबा माबागोनदे आनै फैनानै सोंफै नायनाय दुइ मन मोनगोन दुइ मननि बारायानो मोनगोन नोंसोर नांगौबालाय दाथ' ना मेरला सा सारगोदानसो नालाय आरो बिलोआबो गिदिर बिलोआथ' गंनै गंथाम दङ नोंसिनि खाथियावनो गंनै गंथामानो सारगासिनो दङ ओं गासिबो सारजोब्बानो बिसोर फानगोनानो थारमाने जोंनिथिं दैया थाब रानोना बेखायनोथ' माने फानहोलांनो होन्ना सारहोलांबाय आरो मोनथाम बिलोआबो ओमफ्राय नों फैनो नामा नायफैगोन नामा सोरबाफोर आरो बसआलाय मालाबा ए अह अह दे नायफै नायनाय बायदि जाया ना ना लायै ना ना लायै दे ओं दे आनै गाबोन नायफै आं खोन्थाना दोनगोन दे